हलो मैं ऊषा माथुर बात कर रही हूँ आप ट्रैवल एजेंसी से बात कर रहे हैं मैंने सुबह पाँच बजे के लिए गाड़ी बुक करी थी आमेर जाने के लिए हमारा पूरा परिवार सुबह पाँच बजे जल्दी जाने वाला है और आपके ड्राइवर को मैं कॉल कर रही हूँ तो वो कॉल नहीं उठा रहा है मैं पाँच सात बार कॉल कर चुकी हूँ आप पता कर के बताएंगे कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है वो हमको लेने आएगा या नहीं नहीं तो हम दूसरा गाड़ी बुक कर के चले जाएं